जेब्लानाखि आं मेथाइ रोजाबो आरो आंनि श'खौ दिन्थिफैयो दिन्थिफुङो अब्ला आं आंनि फिजिकेल देहा देहाफोरखौ ओरैबायदि आंनि इन्ट्रेस लानानै गोग्गानाय गोसो लानानै मोसायो आरो रोजाबो आरो रोजाबनायजों लोगोसे आं माखासे फावफोरखौ खालामो जेरै माबायदि रोजाबनायाव माबायदि फाव खालामनांगौ माबायदि गान खननायावहाय माबायदि एक्सन खालामनांगौ बेफोरखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ आरो आं आंनि आंनि अडियेन्सफोरखौ माब्रै ला माब्रै माब्रै रोजाब्ला आं इन्टारटेइन खालामनो हागोन मागोन बेफोरनि फाव आरो एक्सनफोरखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ आरो आंबो थुलुंगाखांनाय मोनो आंनि रोजाबनायजों माखासे लोगोफ्रा आंनि लोगोफोरथ' नङा अडियेन्सफोरा आंखौ थुलुंगाखांहोयो आंजों लोगोसे रंजाफायो बे समाव ओरैबायदि फिल मोनो जे आं गावखौनो गाव मा बुंनो आरो गोग्गाखांनाय लानायबायदि मोनो